पंहिंजे हथ सां ठहियल सुखिणिय जो महत्वु अलॻि ई हूंदो आहे हुन सां जेको लगाव लॻियल हूंदो आहे उहा अलॻि हूंदो आहे हा मां बि हिकु दफ़ो पंहिंजे मास्तराणीअ खे पंहिंजे हथ सां ठहियल सुखिणी ॾिनी पर अॼुकल्ह जा ॿार जेके आहिनि उहा ठहियल ठहियल बज़ारि मां वठी करे मास्तराणीअ खे सुखिणी ॾींदा आहिनि हुन में एतिरो मज़ो न ईंदो आहे पर जेका हथ सां ठहियल जेका सुखिणी हूंदी आहे उहा हुन सां जेको हूंदो आहे उहो गहिरो लॻाव हूंदो आहे